हां जी हां बड़ी ज्यादा होंदियां उद्धर बड़ियां ज्यादा ऐक्स्ट्रा ऐक्टिविटियां करीकुलर ऐक्टीविटीस होंदियां स्कूल च बड़ी ज्यादा अज्जकल ते बड़ी ज्यादा होआ दे न जियां गेम्स होई गेइयां स्पोर्टस होई गे जियां बड़े ज्यादा बच्चे स्पोर्टस खो खो खेलदे बच्चे ज्यादा बड़े ज्यादा बैट बाल खेलदे होर बी बड़े ज्यादा बालीबाल होई गे बड़े ज्यादा गेम्स चली दी अज्जकल कंपीटीशन बी बड़े ज्यादा होंदे बच्चे कोई रेस च दौड़ा दा कोई स्पीच करा दा कोई फ्रैंच कंपीटीशन होआ दे केईं उं'दे बारे च कोई कोई बी बड़े ज्यादा कंपीटीशन्स अज्जकल बच्चें दे चला दे न बड़ी ज्यादा गेम्स ऐक्टीविटी चला दियां न अज्जकल बड़े बच्चें दियां होर बच्चे बड़े ज्यादा मेरा बी बच्चा ऐ बेटा ऐ बड़ा ज्यादा स्कूल ओह्दे होंदे कंपीटिशन्स होंदे ओह् भाग लैंदा उसी बड़े ज्यादा मैडल्स बी मिलदे बिच्च कोई कार्ड बी मिलदा कोई सार्टीफिकेट बी बच्चें गी मिला दे केईं केईं बच्चें ते पैसे बी मिलदे एह्दे बारे च होर बच्चे बड़े ज्यादा मेरा बच्चा जेह्का बड़ा ज्यादा ओह् लैंदा लेकिन हर इक कोई ऐक्टिविटी होंदी ओह्दे च भाग लैंदा ओह् तो एहदे एह् बच्चें गी बड़ा स्हेई ऐ बच्चें आस्तै बड़ा स्हेई ऐ कंपीटिशन कोई होऐ बच्चें नमीं नमीं चीजां सिक्खनें गी मिलदियां एह्दे च होर जेह्के गेम्स स्पोर्टस लैङन ते उं'दा हर चीज अच्छी रौह्नी उं'दी बाडी बी अच्छा रौह्ना होर उं'दा माइंड बी ठीक रौह्ना एह्दे च के बच्चे गी जिन्ना ज्यादा भाग लैङन एह्दे बिच्च गेम्स च होई गेआ कोई कंपीटीशन च होई गेआ जियां कोई कोई बी लैङन ते बच्चें बास्तै बड़ा स्हेई अज्जकल बास्तै बच्चें ने एह करना चाहिदा बच्चें गी बच्चें गी सिक्खने बी मिलदा होर बच्चें गी करने बी मिलदा एह्दे च होर बी दिक्खी लैओ तुस बड़े ज्यादा अज्जकल लोकें चला दे स्विमिंग होई जियां बच्चे करदे लोग ज्यादा कोई रेस च होई गे बच्चे जियां चला दे अज्जकल बच्चे होर बी बड़े करा दे बच्चे होर बड़े ज्यादा कंपीटीशन चलै दे स्कूलें च कोई कताबें लेई कोई मैच दे बारे च मैच दे होई गे कोई मल्टीपल्स चाइस कोई कोश्चन्स कोई जियां होर होर होई गे बुक्स सांईंस ते कोई इन्वाईरनमैंट दे बारे च होई गे अपने इत्थै एह् साढ़ा बातावरण ऐ एह् महाराज कोई बृक्षें दे बारे च होई गे जियां कोई बाईल्ड लाइफ दे बारे च बी करदे न बड़े ज्यादा इत्थै करदे न ते होर बी करदे बच्चे बच्चें गी बड़ा किश मिलदा सिक्खने सिर्फ कताबें चा नि मिलदा लोकें गी बच्चें गी कंपीटीशन च बी बड़ा कुछ सिक्खने गी मिलदा होर गेम्स च बी मिलदा गेम्स कन्नै उं'दा शरीर बी ठीक रौंह्दा तंदरुस्त रौंह्दा ते बच्चा फिट बी रौंह्दा अपने आप च ते होर बच्चा हर चीज़ स्किलस उं'दा माइंड बी शार्प रौंह्दा इस चीज पास्सै बच्चा अग्गै र'वै ते अज्जकल बड़ा कुछ होई गेदा बड़ा किश करा दे बच्चे अज्जकल बड़ा कुछ मिला दा बच्चें गी बच्चे बड़ा ज्यादा अग्गें चला दे न इस चीज च बड़े ज्यादा अग्गै न बच्चे अज्जकल ते एह् इस टाइम दा आने वाले टाइम